तुस मिगी हून अपने दोस्तै बारै दस्सो तुस अपने बारै बी दस्सो तुस दोस्तें कन्नै कि'यां रौंह्दे थुहाड़ा व्यवहार कनेहा दोस्तें कन्नै थुहाड़े दोस्तें दा थुहाड़े कन्नै व्यावहार कनेहा ऐ ते बचपन च दोस्त हे जेह्ड़े हे थुहाड़े ओह् कनेह् हे ते इस टैम दोस्त न जेह्ड़े ओह् कनेह् न तुसें एह् बी दस्सना मिगी जे बचपन दे दोस्त हून आह्ले दोस्तें च केह् फर्क ऐ फर्क केह् पेआ ऐ बचपन दे दोस्तें च ते हून दे दोस्तें च बचपन च कियां और पता करदे बड्डे न जेह्ड़े ओह् इसलै समझदार न बड़ा स्हेई समझांदे कोई गलत कम्म बी होई जा ते उत्थै असें गी रोकदे तुसें उंदे साथ केह् सिक्खेआ अच्छियां आदतां केह् सिक्खियां बुरियां आादतां केह् सिक्खियां में तुसें गी सनान्नां अपने बारै निक्के हुंदे जिसलै में स्कूल जंदा हा मेरा इक दोस्त हुंदा हा ओह्दा नां दलजीत था दमें किटठे पढ़दे हे दमें किट्ठे स्कूल जंदे हे दमें फ्रेंड हे ते ओह्दे बारै सनान्नां में तुसेंगी बड़ा अच्छा दोस्त हा मेरा पढ़ने च घट्ट् ते मता कार्टून मतलब पढ़ने च नेईं मता तेज नेईं मता ढिल्ला मतलब के दरमयाना मेल हा अस किट्ठे पढ़दे होंदे हे और बी मेरे चार पंज छे दोस्त हे मेरे इक्कै दोस्त नेईं हा क्लासा च सीटी सूटी मारियै क्लास छोड़ियै नस्सी जंदे हे इक दूए गी इशारा करांदे हे नेईं पढ़ना भाइया चल बड़े बारी क्लाासा चा नस्से दे आं क्लासा च नस्से दे जंदे जंदे अग्गै झल्ला बिच गे उठी ते उसने पंगा करी ओड़ेआ ते स्कूलै च पता चली गेआ त् नुआढ़े चक्करें च मिगी बी मार पेई सोटियें कन्नै स्कूलै च मास्टर कोला आखन लगा पंगा करदेओ बदमाशो जंगलें च फिरदे ओ जे करदे ओवो करदेओ मार पेई असेंगी समझ नेई हा असेंगी पढ़ना ऐ पता नेईं हा जे स्कूलै दा नस्सना नेईं चाहिदा स्कूल अस पढ़ने गी आए दे साढ़े घरा आह्ले आखदे स्कूल पढ़ने गी जाओ कम्म अच्छा करो पढ़ी लिखी कुछ अच्छा बनो ते एह् में सना तुसेंगी मेरा दोस्त हा ओह्दे चक्करें च पंगे पुंगे करदा हा ओह्दे कन्नै मिलन जाना घरै आह्ले तुप्पन लगे आखन लगे थोगे रौह्ना इक दूए कन्नै कूह्ना बोलना नेई कोई किश गल्त नेई आखे में तुसेंगी अपने बारै सनान्नां मेरा दोस्त हा इक बारी केह् कीता जे में स्कूलै नस्सेआ रस्ते जंदे इक मुड़ा लगा देन पत्थरा दी पिच्छुआं दी हस्सी मजाका उप्परा ओह् पत्थरा दी देई गेआ पिच्छुआं दी ते ओहदे कन्नै पंगा बनी गेआ ओह्दे चक्करा च में फसी गेआ मेरा दोस्त आखन लगा इनें दोनें मिगी मारेआ ओह् अपने घर सनाई गेआ ते न्हाड़े चक्करें च मिगी बी मार पेई गेई घरा आह्ले आखन लगे कनेहा तेरा दोस्त पंगा उसने कीता ते मार तुगी पेई गेई फ्ही ओह्दे बाद मेरे होर बी दोस्त बने एह्दे बाद में तुसेंगी अपने बारै सनान्नां में दसमीं पास करियै अग्गै गेआ ञारमीं च घरा आह्ले आखन लगे लड़ाई लड़ूई नेई करनी हून तू बड्डे थाह्रे जादेैं समझदार होईजा पंगा नेई करना पढ़ना हून तू कोई पंगा शरारत कुसै कन्नै नेईं करनी मास्टरै कन्नै कोई पंगा शरारत नेईं करनी पढ़ना ऐ मास्टरै कोला पुच्छना कि'यां पढ़ना कोई गल्ल बात सिक्खनी ते पढ़ी लिखियै कुछ बनना मास्टर समझांदे न कि'यां पढ़ना कि'यां एह् करना ओह् करना एह् में तु'सेंगी सनान्नां